खेल खेल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है खेल हमें हमारे शरीर को आनंद देता है लाभदायक होता है इससे हमारे जो शरीर का तनाव होता है वो एक तरह से फुर्तीला महसूस हम करते हैं जैसे स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे चाल चलन जो रहते हैं खेल खेलने से मानसिक संतुलन जो होता है दिमाग़ी वो बहुत ठीक रहता है और जो खेल है हमारे ग्रामीण में इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं उत्तेजित होते हैं खेल खेलने से एक दूसरे को देखकर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं खेल खेलने के लिए जैसे हो गया क्रिकेट हम लोग खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं गुल्ली डंडा खेलते हैं ऐसे अन्य अन्य तरह के खेल हैं जो हम लोग खेलना पसंद करते हैं खेल खेलने से एक तरह से हमारा जो व्यामा व्याम जिसको हम बोलते हैं व्यायाम योगा हो हो जाता है शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है और खेल खेलने से हमारे देश में एक अलग अनुभूति गौरव होती है जो राष्ट्रीय खेल खेलते हैं अलग से उसका अलग नाम होता है हमारे खेलने से और हमारा जो खेल का एक खेल दिवस भी मनाया जाता है जैसे हम खेलते हैं स्कूल में कराया जाता है खेल है अलग अलग कंपिटीसन होता है दौड़ का होता है रेस का जैसे हो गया ओलंपिक हो गया क्रिकेट का हो गया खो खो गया हॉकी का हो गया फ़ुटबॉल का हो गया कबड्डी का हो गया है गुल्ली डंडा का हो गया खो खो हो गया इस तरह से खेल हैं हम लोग कंपटीसन करते हैं खेलते हैं ग्रामीण में खेलते हैं और अलग अलग जगहों पे जाके खेलते हैं वहाँ का जो है लोगों को अलग आनंद हम दे देते हैं और खुद को अपना हम आनंद लेते हैं और इस तरह से जो है ताकि मानसिक जो है दिमाग़ की वो सही रहे जिससे हमारा निरोगी हम एक तरह से कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर को कुछ हो ना और हम बड़े बड़े जैसे जाते हैं शहरों में स्टेडियम में खेलने वहाँ पे होता हे वहाँ पे कंपिटीसन करने के लिए वहाँ पे हम लोग खेल खेलते हैं इस तरह से ताकि हम अपने आप को अच्छा एक रिलीफ दे दे सकें जैसे और खेल खेल खेल कई प्रकार का होता है देखिए खेल हम खेल सकते हैं घर पे एक होता है बैठके खेलना वो अलग चीज़ है और जो मैदान में होता है वो अलग होता है खेल खेलना जो हम लोग मैं खेल मैदान में खेलते हैं वो अलग खेल है क्योंकि उसमें हमारा जो शरीर है हमेशा वर्कआउट करता रहता है अलग पसीना निकलता है खेलते हैं एक दूसरे से उसमे अलग आनंद रहता है और इस तरह से अपना खेल खेलते हैं हम लोग